ہندوستان کے اندر بہت ساری سرکردہ سیاسی جماعتیں ہیں میں اُن میں سے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے موٹو اور سرکردہ شخصیات کے بارے میں جانتی ہوں جن کی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر ہماری بی جے پی سیاسی جماعت جو کہ ابھی ہندوستان میں بہت آگے اور بہت تیزی سے کام کر رہی ہے اور کافی جگہوں پر اُن کی حکومت چل رہی ہے اور اِسی طریقے سے ایم آئی ایم پارٹی جو ہمارے جناب اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر اور ہندوستان میں یہ ساری سیاسی جماعتیں ہمارے لیے خوب کوشش کرتی ہیں اور خوب بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ہم اور ہمارا سماج ترقی کر سکے اور اِسی طرح سے بہت سارے موٹو اُن کے ایسے ہوتے ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے